हैलो आऊम तनिशा बोल्ला नीं आऊँ तुसें लोकें गी सुनाना चाह्न्नी कि किन्ना टाईम लगदा अगर अस इक डब्बे गी पेंट करने गी सिर्फ डब्बा गै नीं किछ बी अस्स पेंट करनेआ आऊँ डब्बें दी गल्ल करानिया कि में डब्बै गै पेंट करना कि उनै गी पेंट करना मिगी बढा शैल लगदा मिगी शौक ऐ ते सारैं गी किछ ना किछ करने दा शौक होंदा ऐ हर कोई कोई ना कोई आर्ट करदा ऐ किछ मन पसंद चीज होनी ते मेरा बी मन पसंद मिगी गी बी शैल लगदा पेंट करना आऊँ अपने घर डब्बे लैन्नी उनै गी बनान्नी ते फ्ही उनें गी पेंट करनी ते पेंट करियै इने ते ओह् बची बी जाना सारें लोकें दे घर डब्बे ते होंदे गै न साढै घर केह् होंदा कि ओह् डब्बे लेन्ने आं अस उनें गी अस पेंट करने ते डिज़ाईन करने ते फ्ही शैल फुल्ल शुल्ल पान्ने ते आऊं आपूं पान्नी होन्नी ते फ्ही जिसलै आऊँ करनी ते फ्ही उनै गी लगदा कि मिगी पंज्ज मैण्ट साकरे लगदे ते डब्बा अगर बढा होऐ ते आऊं पंज्ज मैण्ट लानी ते निक्का होऐ ते तां घट्ट टाईम लगदा ते डब्बे अगर बड्डा होऐ ते फ्ही पंज्ज मैण्ट फ्ही ओह्दे च थोह्ड़ा फुल्ल चिडियां पान्ने डब्बे दा बी यूज़ होई जंदा ते फुल बी लग्गी जंदा ते शैल बी लगदा ते शो बी होई जंदी घरै दी ते शैल लगदा ते लोकैं गी आखना चाह्नी कि तुस बी घर डब्बे होंदे ते डब्बे सुट्टा नी करो उनै गी लैओ तुस पेंट करो शैल डिज़ाईन पाओ फुल्ल लाई सकदे तुस ओह्दे बिच तुंदा जो मन करै तुस ओह्दे बिच कुछ रक्खी सकदे कुछ बी लाई सकदे ते ओह् शैल बी लगदा डिज़ाईन पाईयै